एकटा बाइकरके रूपमे अहाँके सामने कोन कोन पैघ चुनौती अछि आओर अहाँ ओकरा कोना दूर कै सकै छी खराब ड्राइविन्ग खराब मौसम उबड़ खाबड़ सड़क सँकीर्ण सड़क ईसबमे